میری سب سے بڑی طاقت جہاں تک میں خیال کرتا ہوں کہ زبان سے میرا لگاؤ اور زبان کے تئیں میری سنجیدگی ہے کیونکہ میرا سارا کام پڑھنے لکھنے سے متعلق ہے تو میں ہمہ وقت اس بات کے لیے کوشاں ہوتا ہوں کہ کس طرح ہماری زبان زیادہ سے زیادہ بہتر ہو اس کے جو رنگ ہیں الگ الگ ان مختلف رنگوں سے کیسے میں واقف ہوں کہاں میری زبان صحیح لکھی جا رہی ہے کہاں غلط لکھی جا رہی ہے اور کمزوری یہ ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری زبان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہو رہا ہے اسے غلط طریقے سے لکھا جا رہا ہے تو ہمیں شدید غصّہ آتا ہے اور میں اپنے اس غصّے پر قابو نہیں رکھ پاتا ہوں خاص طور سے یہ مشن بھاشنی انڈیا ڈیجٹل کا جو یہ پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ میں اردو کے لیے جو راضی نامہ تیار کیا ہے اور اس پہ دستخط جو ہے مانگے ہیں اس کام کے کرنے والوں سے وہ اس قدر غلطیوں سے پر ہیں کہ میں بہت زیادہ اس بات پر غصّہ ہوں اور میں نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ غلطی درست کی جائے یہ غلطی نا قابلِ معافی غلطی ہے کہ آپ کسی زبان کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس میں جو بنیادی فارم ہے اس فارم کے اندر اس طرح سے غلطیاں درج کی جائیں اور اس پر اطمینان بھی ظاہر کیا جائے ریمائنڈ کرانے پہ اس توجہ نہ کی جائے اور فوری طور پر درست نہ کیا جائے